पूस महिना बगिआके तैआरी करै छी बगिआ बनबै छी गूड़ दऽ कऽ दाल दालि दऽ कऽ खुआ दऽ कऽ सब्जी बनाकऽ ईसब बनबै छी धिआपुता खाइए खुशीमे रहैए आओर पूस पूस माघ मास लाइ चूड़ा मुरही लाइ चिल्लौर ईसब बनबै छी धिआपुता खुशी मगनमे खाइए खुशी मनबैए हमर मम्मी ई बनेलक ई बनेलक आइ लाइ बना देलक बगिआ बना देलक ईसब बनेलक धिआपुता खुशीमे रहल बहिना सखीके कहलक आइ हमरा घरमे ई बनल ई बनल धिआपुता खुशीमे रहल जे हमर मम्मी ई बना देलक आइ बगिआ बना देलक तिलौड़ी बना देलक लाइ बना देलक भार पठौलक ईसब खुशी खुशीमे धिआपुता रहल मइओ बाप खुशी रहल बाल बच्चा खुशी रहल तऽ माइओ बाप खुशी रहल